हाँ मेरे लिए कुछ ऐसी दो तीन रेसिपी हैं जिनको बनाने में मुझे आज तक मेरा हाथ उसमें बैठ नहीं पाया है तो मैं उसको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो मुझे एक डोसा बनाते नहीं आता है डोसे का बैटर मैं सही बना लेती हूँ सब कुछ रेडी कर लूँगी लेकिन जब वो तवे पे उसको फैलाना होता है तो मुझसे सही तरीके से फैलता नहीं है और मेरा डोसा जो है बिल्कुल एक ही जगह बिलकुल लपट जाता है और लोई जैसी होती है ना आटे की लोई जैसी वैसा बन जाता है कई बार मैंने कोशिश करी कई बार ट्राई किया किसी टीचर ने मुझसे कहा किसी ने की जो माचिस का ऊपर का कवर होता है उससे उसको फैलाओ किसी ने मुझसे कहा कि जो कोल्ड ड्रिंक का केन होता है उसके ढक्कन से उसको आप उसको रेप करो पूरे तवे पे पूरा फैलाओ उसको तो उससे होगा मैंने ट्राई तो किया लेकिन उतना अच्छा जैसे होना चाहिए बिल्कुल क्रिस्पी पतला जो बनता है ना वैसा वाला मुझसे बना ही नहीं पाया तो अभी मैंने कई बार ट्राई करने के बाद उसको मैंने छोड़ दिया ऐसे ही फिर दूसरी रेसिपी मुझसे जो हम बिरयानी बनाते हैं चिकन बिरयानी बोल लो मटन बिरयानी बोल लो या नॉर्मली बिरयानी बोल लो तो वेजिटेबल भी बिरयानी होती है तीन तरीके की तो अगर उसको मैं बनाना चाहूँ तो बाकी सब तो चीज़ें मुझसे हो जाती हैं मैंने फ्राई भी कर लिया सब कुछ कर लिया हर चीज को अलग अलग तरीके से फ्राई कर लिया फ्राई करके अलग रख लिया सब मिक्स भी कर लिया सब जितनी सामग्री है सारी डाल ली लेकिन जब मैं उसको चावल को उसमें डाल के करती हूँ तो मेरे चावल पता नहीं क्यों गीले बन जाते हैं राइस जो है उसमें वो गीले हो जाते हैं और बिल्कुल खिला खिला नहीं बनता है उसका मैंने काफ़ी सॉल्यूशन भी ढूँढा कि इसमें नींबू नहीं छोड़ दो तो खिले खिले बनते हैं और ऊपर क्या होता है नींबू से मेरे को एलर्जी है तो फिर मैं वो डालती नहीं हूँ वो चीज तो कई बार होता है कि वो बनता नहीं है सही तरीके से ऐसे मुझे एक चीज और मीठे में मैंने ट्राई किया तो मुझे मीठे में वो उसका सूजी के लड्डू जो सूजी के लड्डू में सारा चीज उसमें ट्राई कर लेती हूँ सब कुछ कर लेती हूँ लिया सब कुछ कर लिया मेवा भी डाल लिया आपने घी भी जैसा मेजरमेंट होता है वैसा डाल लिया लेकिन जब उसको आप लड्डू की शेप देना चाहे गोल गोल तो वह होते ही नहीं है बिखर जाते हैं वो किसी ने बोला कि उसमें दूध छिड़क के थोड़ा सा दूध के छींटे मार दो आप उसमें और उसको फिर करो तो लेकिन वो तो और फिर गीला हो जाता है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता है उसको फिर उसको घी लगा के और उसको बर्फी टाइप का बनाना पड़ता है मुझे तो मुझे एक ये इसका लड्डू नहीं बनता है और एक मुझे जो है गुलाब जामुन गुलाब जामुन भी मुझसे बनाते नहीं बनता है उसमें मेजरमेंट उसका तो आटे का बराबर लेती हूं लेकिन उसको जितना भी मैश करो तो कहते हैं कि मैश करने से अच्छा आता लेकिन जब मैं उसको घी में फ्राई करने जाती हूं तो बगर जाता है पूरा हिसाब पूरा फैल जाता है तो वो एक हिसाब नहीं समझ में आता फिर उससे क्या होता है पूरा आपके चाशनी जो है वह पूरी खराब होती है तो एक एक चीज में यह प्रॉब्लम आती है तो मैंने ये व्यंजन को फिर क्या है ट्राई बहुत बार ट्राई किया बहुत बार ट्राई किया पर मेरा फिर पूरा ही खराब होता है और सारा मेरी मेहनत खराब होती है तो फिर मैंने इनको बनाना ही बंद कर दिया